आं आंनि जिउ खांनायनि थाखाय आबाद मावो आरो आं बे बिथांखिखौहाय लादों आबादफोरखौ मोजाङै मावनानै जालांनो बेनिखायनो आं दानि गोदान गोदान आदबखान्थिजों आबादफोरखौ माबोरै मावो बेफोरखौहाय इन्टारनेटफोराव नायनानै सोलोंनानै लायो आरो बे सोलोंनानै मोननाय बायिदिसिना रोंगौथिफोरखौहाय बाहायो बेजों लोगोसे आं आंनि गोसोबादि मावो आबाद मावनानै जानाया जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जिउ खांनायनि राहा बेनिखायनो आं बेखौनो सानोदि आं फरायफुनाय समाव सानोमोन आं साख्रि ए साख्रि एबा माबा मोनसे खामानि मोनगोन सरकारि खामानि नाथाय साक्सेस जायासै बिनिखायनो आं दा आंनि जिउ खांनायनि बिथांखिखौहाय आबाद मावनानैनो जालांनो सानदों बिनिखायनो आं दा